मैं नाश्ते में बहुत सारी चीज़े बनाती हूँ जैसे कि सैंडविच पास्ता आलू अंडे समोसे भजिया और भी जैसे कि गुजराती डिशेस ढोकला खांडवी बहुत सारी चीज़ों मैं बनाती हूँ मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है इस लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाते आती हैं जिस में कि मेरा और मेरे घरवालों का पसंदीदा है सैंडविच सैंडविच की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले तो आप लोग अपने हिसाब से जितनी ब्रेड ले कर आना है उतनी ले ले आइए जैसे कि आप लोगों को अगर दो लोगों के लिए बनाना है तो छः ब्रेड बहुत होगी दूसरी तरफ़ आप लोग वो छः ब्रेड के लिए चार से पाँच आलू उबालने रख दीजिए आलू उबलने के आलू उबालने कुकर में रखिए आलू उबलने के बाद उसे छीलिए और उसका बहुत अच्छा पेस्ट बना लीजिए उसके बाद वह आलुओं को के अंदर प्याज़ डालिए कटी हुई दो उसके बाद मिर्ची अगर आप खाते हैं तो नमक चाट मसाला और भी जैसे कि मसाले हल्दी यह सब डाल के उसका एक अच्छा सा मैश बना लीजिए उसके बाद वह मसाले को ब्रेड के ऊपर लगाइए और ब्रेड के ऊपर लगाए हुए मसाले के ऊपर एक और ब्रेड रखिए फिर आप एक दूसरे गैस पर पैन रखिए पैन के ऊपर थोड़ा सा तेल डालिए उसके ऊपर वह मसाला भरा हुआ जो ब्रेड है उसको रखिए और उसको सेंकने दीजिए एक साइड से जब वह ब्रेड सेक जाए तो दूसरी साइड से फिर से तेल डाल के उसको सेंकिए सेंकने बाद उसको अच्छी तरीक़े से दबाइए जिससे वह खुले ना उसके बाद थोड़ी देर और उसको पैन में ही रखिए उसके बाद उसको निकालिए और उसको बीच में से काटिए ताकि अच्छी तरीक़े से खा सकें और उसको सॉस या चटनी के साथ प्रस्तुत कीजिए